بہار کا میڈیا وقت کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے یہ ادارے خبروں کی رپورٹنگ اور پالیسیی سازی میں ڈیٹا کا سہارا لیتے ہیں میڈیا اپنی خبروں میں درستگی لانے کے لیے تجرباتی نواج استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کے ذریعے یہ جانچا جاتا ہے کہ کون سی خبریں زیادہ دیکھی یا سنی جا رہی ہے یہ میٹرکس ادارے کو ناظرین کے رجحانات سے آگاہ کرتے ہیں مثلاً سوشل میڈیا پر کون سی خبریں وائرل ہو رہی ہے یہ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے اس کے ذریعے ادارہ فیصلہ کرتا ہے کہ کن موضوعات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے ٹریفک سرچ لائکس سے اور تبصروں کا تجربہ کیا جاتا ہے میڈیا ادارے اپنے آرٹیکلس کی کارکردگی روجانہ یا ہفتہ وار رپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ انسانی تجزیہ بھی شامل ہوتا ہے جسے صحافیوں کی فیلڈ رپورٹنگ ڈیٹا سے حاصل شدہ نتائج کو پالیسی اور مواد ساجی میں شامل کیا جاتا ہے مثلاً اگر کسی خبر پر عوامی رد عمل زیادہ ہے تو اسے نمایاں کیا جاتا ہے یہی ڈیٹا اشتہارات اور مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بزنس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اس سے ادارہ جان پاتا ہے کہ کون سے عمر علاقہ یا طبقہ کن خبروں میں دلچسپی رکھتا ہے ان تمام اقدامات سے رپورٹنگ زیادہ مؤثر اور فیصلہ سازی زیادہ معیاری بن جاتی ہے یوں بہار کا میڈیا اپنی کارگردگی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا پر انحصار کرتا ہے